छा ओला कस्टमर केयर नम्बर आहे इओ मां हिकु बुक कराई हुई ओला गाॾी त तव्हां अञा मोकिली न आहे मूंखे दादर वञिणो आहे ट्रेफिक बि जाम मिलंदी ऐं रोड बि ईंअ आहे खड़ बड़ खड़ बड़ कीअं वेंदासीं तव्हां जल्दी मोकिलियो गाॾी त वञूं भई हाणे तव्हां ॿुधायो गाॾी किथे पहुती आहे त मां उन हिसाब सां भई अचा या छा कीअं या त वरी भई कुझु कयो मोकिलियो गाॾी या त न त वरी कैंसिल कयो